मेरा नांऽ ऐ नीलम देवी में रियासी डिस्ट्रिक्ट दी रौह्न आह्ली ऐं जियां कि हून आखदे कि नाली इक सारे म्हल्लै म्हल्लै बिच नालियां होंदियां बनी दियां जियां सड़क होंदी नुहाड़ै साईड़ नालियां होंदियां बनी दियां नालियां इस बास्तै होंदियां बनी दियां कि जि'यां पानी बिच रस्तै नेईं खड़ोऐ कुसै दे घरै गी नेईं चढ़ै मतलब बरसांती जि'यां लोक बड़ी मुश्कल कन्नै औंदे उ'आं नेईं औन पर लोक केह् करदे अपने आस्तै आपूं मुश्कलां पैदा करी ओड़दे जि'यां कि नालियें च गंद सु'ट्टी ओड़ना सड़कें च गंद सु'ट्टी ओड़ना जि'यां बर्खा पौनी हून जि'यां ना सुक्का मौसम ऐ तां जो बी चीज़ खाद्धी चलो नालियै च कपड़े जो बी सु'ट्टो नालियै च लफाफे जो बी आया कि नाली नाली च फैंको सु'ट्टी ओड़ेओ कि आपें ठीक होई जाना घरा गंद चुक्कियै नालियै च सु'ट्टी ओड़ना 'या नेईं करना चाहि्दा नालियै साफ सूथरा रक्खना चाहिदा जि'यां बरसांत होंदी नालियें च गंद फस्सी जंदा लफाफे फसी जंदे ते फ्ही पानी नेईं जंदा ते प्ही ओह्दी बजह कन्नै के नाली नाली कोला ओवर होंदा बाहर होंदा ते ओह्दी बजह कन्नै केह् होंदा कि लोकें दे घरें पानी जंदा उठी लोक नेईं अंदर बैठी सकदे ते लोकें गी घरा बाहर जाना पौंदा ते केईं परेशानियां दा सामना करना पौंदा उ'नें जि'यां बरसांती ते बड़ी मुश्कल औंदी अंदर पानी बरसांत पौंदी जेल्लै बरखा कन्नै पानी गै पानी हर इक्क जगह पानी गै पानी जि'यां जि'यां सड़कें पर जाओ ओह्दी नालियां ब्लॉक होई दियां होंदियां सारियां नालियें ई गंद फसी दा होंदा सड़कें पर बी पानी कोई गड्डी जा पानी कन्नै जि'यां आदमी चला दा होंदा सारा गिल्ला होई जा ओह्बी इक्क बड़ी परेशानी ऐ साढ़े लोकें आस्तै पर अस लोक एह् गंद आपें पाने पानियै च अगर अस आपें थोह्ड़ा उ'नेंगी एह् करगे आपें थोह्ड़ा गंद उं'''''दे च नेईं सु'ट्टचै थोह्ड़ा डस्टबिन थोह्ड़ा लाए दा होऐ पास्सै ओह्दे च गंद पाई ओड़चै जां थोह्ड़ा ऐसा कि नालियां बिल्कुल बंद करी ओड़चै उंदे ई गंद जा गै नेईं इक्क ते जां उं'दे ई सरिया लाचै कि गंद फसी जा ते कड्ढियै साईड पर रक्खी ओड़चै ते एह् अपनी सफाई असें आपें गै रक्खनी पौनी हर इक्क ग्रांऽ बिच आपें गै लोक थोह्ड़ा अवेयर होन नालियां सड़कें दियां नालियां उंदे ई गंद नेईं सुट्टचै साफ सुथरा रखचै ते उंदे ई बजह कन्नै असें थोह्ड़ा हर इक्क परेशानी कोला बचाव होना जि'यां गंदगी बिच मच्छर डेंगु फैलदा आदमियें गी बड़ी परेशानी होंदी बुखार मुश्कल इन्नी मुश्कल होंदी बंदे गी कि हॉस्पिटल तक्क बंदा एडमिट होई जंदा उत्थै भर्थी होई जंदा ओह्दे कोला बी अस बची सकने आं अगर एह् साफ सफाई रखचै ग्रांऽ म्हल्लै दी नालियां बिल्कुल साफ रखचै सड़कें उप्पर बी चलने कन्नै असेंगी थोह्ड़ी परेशानी औंदी पानियें च अगर नालियां साफ होङन तां ते सड़कें पर बी पानी नेईं औना घरें च बी पानी नेईं औना बस हर इक्क ग्रांऽ ई अस एह् आखना चाह्नें कि कि अपनी घरै दे सामनै जो नाली ऐ शायद घरै दे सामनै थोह्ड़ा अग्गें बी होऐ असें आपें गै साफ सफाई रक्खना पौनी एह्दे कन्नै केह् कि असें हर इक्क बमारी कोला गंदगी कोला पानी कोला जि'यां सड़े दा गंद जो बी ऐ ओह्दे पर किन्ने कीड़े मच्छर जो बी होंदा सारा मतलब अस गंदी ओह्दे चा हवा पैदा होई जंदी एह्दे कोला असें बचना चाहिदा